आंनाव बान्दा कबि दङ फुल कबि आलु लाफा लाइ आरो दं आरो गरसि बे मोनब्रै मोनबा आंनाव मैगङा दङ मैगंखौ नांगौ

लाफाया मुथायाव दस थाखालै आलुआ ओरैनो बिस थाखा आरो कबिया कबियाबो बिस थाखा आरो फान्थाव बिलाथियाबो पन्द्र' थाखा ओमफ्राय सबाया सात थाखा पाइखारिबा बेखिनि ल' आरो लाइ मैगंबो दङ मा दा लाइ मा दा लाइआ मुथायाव दस थाखा लाइ नांगौ अ जागोन दे दा सप्तायाव फैबानो जाबाय आं खानानै दोनगोन

तारमाने लाइआ मुथायाव दस थाखाबा हरगोन आं जागोन दे आरो आलुआ बिस थाखा दै आरो माबा सबाइआ साथि थाका ओमफ्राय दस थाखा मुथा औ सबाइआ साथि सोरनोबा आरो